मैं साड़ी की दुकान में गई थी तो वहाँ पे देखी बाहर से दुकान में मतलब उतनी अच्छी दिख नहीं रही थी साड़ियाँ भी कोई खास नहीं दिख रही पर दुकान के अंदर गई तो फिर वहाँ जा के देखी तो बहुत अच्छी साड़ी थी बहुत अलग अलग वेराइटी की थी और जो साड़ी मेरे को मतलब लेना था वो भी बहुत अच्छी थी मैंने देखा तो उसकी बोडर वगैरह कलर अलर सब अच्छा था फिर मैंने वो ले ली और भी साड़ियाँ थी वहाँ पे मतलब बहुत अच्छा अंदर था मतलब देखो तो ऐसा लग रहा था कि बहुत सी साड़ियाँ खरीद लो बहुत अच्छा रिव्यूह था वहाँ साड़ियों का तो बहुत अच्छी थी मतलब बाहर से दुकान पहले ऐसी दिख रही थी तो देखे तो अंदर जा के लो बहुत अच्छी एक से एक डिजाइन वेराइटी वो जो साड़ी मैंने खरीदी उसका बोडर भी बहुत अच्छा कलर भी ऐसा कभी मतलब निकलेगा ही नहीं बहुत अच्छी साड़ी मिल गई है मतलब कम रेट में और अच्छी साड़ी मिल गई